हांवें आमगेर गॅस हाडलेली पळय ती दोन वर्सां जालीं बरी येयला बरी चलता गॅस बरी पेटटा आनी दोन बनलां हा ताका